بائک چلانا لوگوں کی زندگیوں اور کمیونٹیز پر بہت مثبت اثر ڈال سکتا ہے یہ ایک صحت بخش سرگرمی ہے جو جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے فائدہ مند ہے یہ ایک سَستی اور ماحول دوست نقل و حمل کا طریقہ بھی ہے بائک چلانے سے لوگوں کو اُن کی صحت کو بہت بہتر بنانے اور وزن کم کرنے میں مدد مِل سکتی ہے یہ ایک مؤثر ورزش ہے جو دِل پھیپھڑوں اور دِل کی صحت کو بہتر بنا سکتی ہے بائک چلانے سے لوگوں کو اُن کے ذہن کو بھی متفرق رکھنے میں مدد مِل سکتی ہے یہ ایک توجہ مرکوز کرنے والی سرگرمی ہے جو تناؤ کو کم کرنے اور ڈپریشن کو روکنے میں مدد کر سکتی ہے